جب میں اسکول پڑھتا تھا تو میرا ایک دوست تھا آصف نام کا اس لڑکے کو پینٹنگ بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا وہ سب کام چھوڑ کر کلاس میں اکیلا بیٹھ جاتا اور پورے دن پینٹنگ بناتا رہتا جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو ہمارے چھ پریئڈ لگتے تھے اس لڑکے کو پینٹنگ بنانے کا اتنا شوق تھا کہ وہ ایک بجے آتا اور شام کے چھ بجے تک کچھ سے کچھ بناتا رہتا تھا نہ کسی سے بات کرتا ایک کونے میں بیٹھ کر صرف پینٹنگ ہی بناتا تھا ایک بار کی بات ہے جب چھٹا پریئڈ چل رہا تھا ہمارے کلاس ٹیچر ہمیں پڑھا رہے تھے تو سب بچے پڑھ رہے تھے وہ لڑکا پینٹنگ بنانے میں ویستھ تھا تو سر جی نے اس لڑکے کو کھڑا کیا اس سے کہنے لگے کہ سب بچے پڑھ رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھ رہا تو کیا لکھ رہا ہے تو اس لڑکے نے دکھلایا کہ سر مجھے پینٹنگ بنانے کا بہت زیادہ شوق ہے میں پینٹنگ بنا رہا ہوں تو سر جی نے کہا کہ دکھلاؤ تم کیسی پینٹنگ بناتے ہو تو اس لڑکے نے سر جی کی فوٹو بنا کر سر جی کو دے دی سر جی کو بہت زیادہ پسند آئی اس کی پینٹنگ سر جی اس کی پینٹنگ کو اپنے گھر پر لے گئے اور اپنے گھر کی دیوار پر چپکا دیا اور اس لڑکے کو انہوں نے اس پینٹنگ کے بدلے کچھ گفٹ دیا اور بھی بہت سارے بچے تھے جنہیں پینٹنگ بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا اور جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو ہمارے اسکول میں پینٹنگ بنانے کا کومپٹیشن بھی ہوا کرتا تھا کہ کون بچہ کون بچہ بہترین پینٹنگ بنا بنائے جو بھی کوئی بچہ اچھی پیٹنگ بناتا تھا تو اس کو گفٹ دیا جاتھا تھا انعام دیا جاتا تھا اور باہر بھیجا جاتا تھا مقابلے کے لیے پینٹنگ بنانے کے مقابلے میں اور جو بچہ وہاں فسٹ سیکنڈ ٹھڈ آتا تھا تو اسے انعام دیا جاتا تھا